बहुत ही सस्ता है बहुत ही सस्ता है लेकिन उसे लगाने के लिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है पहले तो हम जो है पेड़ को लाते हैं छोटा सा फिर उसके लिए हम मार्केट जाते है फिर गमला ले कर आते हैं फिर उसमें हम उसको लगाते हैं फिर उसे हम पानी देते हैं उसे धीरे धीरे धीरे धीरे वो बड़ा होता है बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं केला है फूल है गेंदा का फूल है रोज है ऐसे तुलसी का पेड़ है ऐसे लोटस का है ऐसे बहुत सारे पै पौधे हैं जो हम मार्केट से गमला खरीद कर लाते फिर उसमें लगाते हैं फिर उसमें उसका अच्छे से मतलब उनमें पानी देते हैं खाद देते हैं तब वो बड़ा होता है सस्ता तो है लेकिन कुछ चीज़ों के लिए वह महंगा भी है बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो यहाँ हमारे आस पास नहीं मिलते हैं तो उन्हें हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं वो भी है कि ऐसे छोट मोटा मार्केट है तो वहाँ भी वो पै पौधे नहीं मिलते हैं तो हमें कही और से भी लाना पड़ता है इलाहबाद है बनारस है गाजीपुर है ऐसे सारे बहुत सारे मार्केट हैं तो हम वहाँ से जा कर ले आती हूँ उन पौधों को फिर उन्हें गमले में लगाती हूँ फिर उनका जो है पानी उनी में डाल कर उन पौधों को सिंचते हैं हम महंगा है तो पौधे में महंगाई बस इस चीज़ की है जो मार्केट से गमला खरीदते हैं उसमें जो हमारा पैसा लगता है उसी से पौधे थोड़ा महंगे हो जाते हैं हम गमला खरीद के लाएंगे फिर पौधा लगायेंगे तो थोड़ा तो आपको महंगा लगेगा ही लेकिन सही है जो पौधा नहीं है हमारे गाँव में मिलता है तो उसको हम मार्केट से लाते है उसके लिए हमें पैसा लगता है तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें पौधे लगाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है और कोई दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं आम का पेड़ है कटहल का पेड़ है नीम्बू का पेड़ है ये सब आपको मिल जायेंगे आसानी से इन सब में आपको पैसा लगाने की नहीं जरूरत है लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसके लिए हमें मार्केट जाना पड़ता है हमें पैसों से खरीदना पड़ता है उसके बाद आप घर लाते हैं फिर गमला लाते हैं फिर लगाते हैं इसमें हमारा पैसा लगता है इसलिए हमें सस्ता और महंगा दोनों लगता है कि बगीचा लगाने में सस्ता भी है महंगा भी है और कुछ नहीं है गाँव मे जो है पौधों को लोग कही भी फेंक देते हैं कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं वो जो है धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा हो जाता है लोग उसको उसको निकाल कर ला कर अपने घर में लगा लेते हैं या लोग वहीं उसको बड़ा करने लगते हैं तो पौंधों का जो है सृजन करना बहुत आसान है लेकिन पौधे मिलना बहुत मुश्किल है बहुत से पौधे हैं जो मारकेट के जरिए ही हमें मिलते हैं जो हमें घर पर नहीं मिलते है गाँव में भी नहीं मिलेंगे आपको उसके लिए हमें मार्केट से ही जा कर लाना पड़ता है बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं आम आम के पेड़ है तो आम के पेड़ में भी आपको बहुत सारे आम के पेड़ मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारे गाँव में वो हर आम का पेड़ हो हमारे घर में हो तो बहुत सारे आम के पेड़ हमें मार्केट से भी खरीद के लाने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें तो मार्केट जाना पड़ेगा उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा तो इसलिए हमें बागीचा थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाता है थोड़ा सा महंगा भी पड़ जाता है आम का पेड़ है तो वो भी आपको गाँव में मिल जाएगा आपके घर में मिल जाएगा मार्केट से लाना चाहे तो भी मिल जाएगा आपको कहीं से भी मिल सकता है लेकिन आपको थोड़ा पैसा तो लगाना ही पड़ेगा बस इसलिए हमें बगीचा थोड़ा सा सस्ता महंगा पड़ता है